ہمارے علاقے میں ایک بھی گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہے نہ ہی پارکنگ ہے گھومنے کے لیے نہ ہی کھیلنے کے لیے بچے کے پلے گراؤنڈ ہیں اور نہ ہی پارکنگ کرنے کے لیے کوئی ہی جگہ ہے گاڑی کو اور نہ ہی ہاسپیٹل ہے بیمار لوگوں کو جو جلد سے جلد پہنچایا جائے اور نہ ہی بینک وغیرہ ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ وہ وہ بینک اور پلے گراؤنڈ گاڑی پارکنگ کرنے کی جگہ اور اس کے بعد سوئمنگ پول وغیرہ اور پارک وغیرہ اور لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے باغیچہ وغیرہ ہیں اور اس کے بعد رہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگوں کو گھومنے میں مزہ ہو مزہ لگے اچھا لگے اور اس کو آرام سے گھوم پائے اور فری میں گھوم پائے پیسے نہ لگیں آئے اور گھومے اور چلے جائے اور بچے وغیرہ کو بھی کھیلنے کے لیے ایسے جگہ ہونی چاہیے جو ایسے اس طرح سے گھڑی ہو اور گھومنے میں اس کو مزہ بھی آئے گھوم سکے اچھے سے وہ گھوم سکے